जोंनि ओनसोलनि जेनेबा बेंकफोराथ' बेनो जेनेबा स्टेट बेंक इउक' बेंक माबा इउनियन बेंक ओमफ्राय ग्रामिन बेंक ओमफ्राय जिर' बेलेन्सनि बेंक आरो सिगाङाव जेन'बा बिदिनो नालाय इन्सुरेन्स आरो इन्सुरेन्स जेनेबा बेंकआव जाय एकाउन्ट खुलियो बेनो मोनसे इन्सुरेन्स थानांगौ जाहैदों आरो मानि इन्सुरेन्सआ ओरैबायदि बुस्तु मानि नोङो बोसोराव नोंनि एकाउन्टनिफ्राय जेन'बा मालआ बार' थाखानिबो थायो आरो इन्सुरेन्सआ जेन'बा बार' थाखायाव जेन'बा नोङो बोसोराव नोंनि एकाउन्टनिफ्राय बार' थाखायै दानलांनाय जायो आरो इन्सुरेन्सआ जेनेबा जों एन्सुरेन्स थायोबा सुबिदा जायो आरो ना इन्सुरेन्सखौ जोंनि एकाउन्टआव नांथारगौ जायो इन्सुरेन्स थाब्लाथाय जोंना उनाव सुबिदा नाङा दा आङो मोजां मोननाय हिसाबै जोंनि दा बे जोंनि ओनसोलनि बेंकआनो जाबाय स्टेट बेंक जेन'बा स्टेट बेंकआव मोनफ्रोमबो खामानियानो थाब थाब जायो आरो नोङो इउनियन इउक' बेफोरनिफ्राय स्टेट बेंकआ बयनिफ्रायबो खारहासिनबो साबसिन खामानिखौ मावनानै होयो आरो मानि ओम जेन'बा नों निजा फैसाखौनो दोननो थांबा माबा मोनसे जेनेबा केवाइसि टेवाइसि आमफ्राय आधार लिंक बायदिसिना खामानि मावनो थांबाबो नोंनो स्टेट बेंकआ थाबैनो मावना होयो आरो ओमफ्राय बाखि इखिनि जेन'बा इउनियन बेंक इउक' बेंकफोरना सब समाय उन जालाङो आरो बिनि थाखायनो आङो स्टेट बेंकखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो लनफोर होनायावबो मोजां थाबैनो मावनानै होयो बिदिनो गोबाव खालामा नेहोआ फारसेनेल लनबाबो बा बिदिनो ग्रुपआव दाथ' ग्रुपनि बहुत लन लायो ग्रुपनि मानिसफोर लन लानो थांबाबो स्टेट बेंकआ थाबैनो मावनानै होयो आरो जेनेबा गोबाव नेहोआ थाब थाब मावनानै होयो जेन'बा नांगौब्लानो लनखौ हरनाय जायो आरो इसोरो नो फ्राइभेट लन हिसाबैथ' इउनियन बेंकखौ आं मोजां मोनो जेनेबा फ्राइभेट जेनेबा फार्सनेल लन होनोबाथाय इउनियन बेंकखौ मोजां मोनो आरो आङो फार्सनेल निजायै लन लानोबाथाय इउनियन बेंकआबो थाबैनो मावनानै होयो आरो ओमफ्राय स्टेटआबो बिदिनो मावोखोमा फार्सनेलनिखौ फार्सनेलनिखौ आङो बारा मोजाङै मिथिया स्टेटनिखौ जेनेबा ग्रुपनि थ्रुयैबाथाय स्टेटआ मोजाङैनो खारा मावनानै होयो आरो रावखौबो इदि गोबाव सम नेहोआ मोजां खालामनानै होयो थाब थाब मोनहोयो आरो फैसाफोरखौ थाब थाब एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामना होयो आरो ओह फ्राइफेट बेंकफोराथ' जेन'बा फोथाय जाथाव नङा नालाय आङो फ्राइ फ्राइभेट बेंकफोरखौ बारा मोजां मोना जेन'बा इदिनो फैसाफोरखौ दोननाय मानाय उननि समफोराव जेनबा मोनफिनाबो जानो हागौ बेफोरनि थाखाय आङो फ्राइभेटखौ मोजां मोना ओमफ्राय सरकारिफोरा सरकारिखा नालाय मोनफिननायनि आसा थानायखाय आं सरकारि बेंकखौनो मोजां मोनो आरो